میں ایک ڈائننگ ٹیبل کھرید کر لایا جس کے بارے میں بہت ساری تعریفات سن رکھا تھا لیکن وہ اس کے بالکل برخلاف نکلا جیسے کہ ہم اس پر اگر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو آٹھ دس لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں جبکہ جب اس کو ہم آن لائن کر رہے تھے اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ پندرہ بیس لوگ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں لیکن اس پر سات سے آٹھ آٹھ سے دس لوگ بھی نہیں اڈجسٹ ہو پاتے ہیں دس لوگ نہیں کھا پاتے ہیں تو جس اعتبار سے میں اس کے بارے میں سن رکھا تھا اس اعتبار سے وہ ہمیں دستیاب نہیں ہوا اس لیے ہمارا مشورہ اور ہماری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو خریدنے سے پہلے اچّھی طریقے سے تحقیق کر لے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کے بارے میں مزید جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے معلوم کر لے کہ اتنے بھائی اتنے کا ڈائننگ ٹیبل ہمیں کھریدنا ہے تا کہ آپ کو آگے چل کر نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے